एक बार जिला मे जे है खेल प्रतियोगिता भेल रहय हमर सबके डयूटी लागल रहे आ सबके डयूटी बाँटल रहे ओकर चार्ज मे दय के जाय के रहे लेकिन ओ व्यक्ति जे है की करलक की अपन जे है फोन बन्द कर लेलक आ हमरा ओ फोन ना लागल ना ओ समय पर आयल ओकरा लागी हमरा सबके बड़ी परेशानी भेल परेशानी के कारण से जे है आ ग़ुस्सा भी आयल लेकिन पदाधिकारी के बोलल पर भी हमरा छोड़ल ना गेल की नहि जब तक ओ न आइ तब तकले अहाँके जायके ना परत अब की कहूँ तऽ हमनी अपना भीड़ भाड़ के ओकर जे है काम अगला डयूटी भी करली हँ काहेकि सरकारी व्यवस्था वाली बात रही अइसन आदमी के जोरे मतलब जे है कभी कभी बड़ी दिक्कत होइ छै काहेकि ओ ओकरा सबके मजाक लगै छै कोइ भी काम धंधा या नौकरी जे है खिलवाड़ करै छै आ दोसरा के परेशान करै के कोशिश करय छै